गाँवके स्थिति जानिते नहि छियै कभी खराब कभी बढ़िआँ ई सब होते नहि रहय समस्या तऽ आजकल देखिऔ गड़बड़ भैशए जेतै कभी ठीको होइ गेल घूसखोर सहीए कहै छियै की घूसखोरेके मारल चीज सब गड़बड़ाय रहलै गाँवमे पाँच गो

सही कहै छियै की गाममे इसब होबेके रहै ग्रामीणमे ईसब धन्धा आर नहि चलिऔ गाँवमे चलबैमे रहै छै देखै छियै कोइ आयल ई लए के भागि गेल कैलक ओ कैलक गाँवमे जानबे नहि करै छियै ई सब होइ छै जी

जी जी

भैल गाँवमे गाँव शमे लोग की कहै छै गड़बड़ायल तब बाहर जाइके कमेलक उमेलक हँ रोडो आर गाँवमे देखबै करै छियै रोड उड केना रहै छै कभी हँ कखनो एक्सिडेंट कए गेल कखनो किछु भए गेल कखनो ग्रामीणमे बर्षा होल कीचड़ कादो हो जाइ छै केना होतै रोड बनत फलना चिलना रहतै सब किछु तब ने ठीक रहै छै ग्रामीणमे

जी चलिए हँ किछु किछु सुधारलखिन हन सरकार बहुत सुधरलै हँ आब किछु ग्रामीण जागरूकता होतै तब ने कुछ किछु आगाँ आर बढ़ै छै आब तऽ ओ तऽ ऊपर से उतरिए रहलै हँ नीचाँमे जे छथिन हम्मे तोइ जेना छियै कोइ अथीमे लगल छै से सब ने दिक्कत करै छै घूसखोरे जत्ते ने भै बढ़ि गेलै ग्रामीणमे इएह लएके दिक्कत होलै हँ जी

अब वएह ने भोटके अभी समय है तऽ चाहबै नहि करै छै एना उना जे छीकै ग्रामीण लोकके

जी जी हँ समाज जागरूकता होतै तभिए कोइ आगाँ काम बढ़ै हइ की समाजोमे एसन नहि हुए जे एगो कोइ खाय लए हइ ओकरा से घूस लैके आ अपना सबके दबाब दैके हे एना कर हे ओना करिए इहो सब नहि हो जाइ छै

मटिहानी बला अभी कहाँ पुल अथी करलखिन खाली अथिए नहि करलखिन